हाँ इस्कूल मे मेरा पसंदीदा विषय सामाजिक विज्ञान था यह विषय मुझे बहुत ही पसन्द था और इस विषय जब टीचर आते थे तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझते थे हम लोगों को उनके पढ़ाने का तरीका और उनके विषय मे को बताने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता था सामाजिक विज्ञान मे हमें इतिहास के बारे मे भी बहुत जानने को मिल जिससे हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है और हमें हमारे जो इतिहास और भारत की गौरवशाली गाथा हैं वो भी हमे इसमें सुनने को मिलती है हमें अपने भारत का शासन शासनकाल और इसके जो मुगल शासक और यहाँ के युद्ध इतने ये सभी चीज़ें हमें इतिहास के साथ जो विषय था उसमें समझाया गया उसमें बताया गया और इस पर इसकी परीक्षा में मेरे अच्छे नंबर भी आते थे साथ ही में मैं इस विषय में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था इसलिए मुझे इतिहास का विषय बहुत ही पसन्द है यह इतिहास का विषय मुझे बहुत अच्छा लगता था और इस विषय के पीरीअड में मैं कभी छुट्टी नहीं लेता था और न मैं बाहर जाता था